میں اپنے بینک میں اپنا بینک اسٹیٹمنٹ چیک کر رہا تھا اور اس میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری موبائل کی بل کے ادائیگی کے لیے کٹوتی ہوئی ہے لیکن میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا اور اس کو تصدیق کرنا چاہتا تھا لہٰذا اب میرے پاس مختلف طریقے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کیسے کروں میں برانچ بینک کی برانچ تک جا سکتا ہوں وہاں پر کسی آفیشیل سے کسی ذمہ دار سے پوچھ سکتا ہوں کہ بتائیے یہ بل کیسے کٹا ہے یا پھر آج کل بینک وغیرہ اپنے ٹول فری نمبر جاری کرتے ہیں جس کے ذریعے میں کشٹمر کیئر تک رسائی کر سکتا ہوں اور ان سے اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ کیا یہ میری کٹوتی درست ہے یا نہیں ہے